میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں اس لیے میرے پاس حقیقی تجربات نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو ایسے سفر کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں دوستوں یا خاندان کے ایک بڑے غروپ کے ساتھ سفر کرنا ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ ہو سکتا ہے اس میں کئی فوائد اور کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں فوائد خوشی اور تفریح دوستوں یا خاندان کے ساتھ سفر کرنے سے سفر زیادہ خوشگوار اور تفریح سے بھرپور ہوتا ہے آپ ایک ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں کھیل کھیل سکتے ہیں اور نئے تجربات کا مزہ لے سکتے ہیں یادیں بنانا غروپ سفر میں آپ خوبصورت یادیں بنا سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں رہے گی مشترکہ تجربات آپس میں تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں مالی فائدے گروپ میں سفر کرنے سے خرچ تقسیم ہو جاتا ہے جیسے کہ رہائش ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے اخراجات اس سے سفر کا مجموعی خرچ کم ہو جاتا ہے سہولت گروپ میں سفر کرنے سے پلاننگ اور انتظامات آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ مختلف لوگ مختلف کاموں میں مدد کر سکتے ہیں چیلنجز شیڈیول کی ہم آہنگی بڑے گروپ میں ہر کسی کے شیڈیول کو ملانا مشکل ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کی مصروفیات اور ترجیحات کی وجہ سے وقت کا تعین کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے فیصلہ سازی بڑے گروپ میں سب کی رائے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کسی جگہ جانا ہے کیا کھانا ہے اور کیا سرگرمیاں کرنی ہے جیسے فیصلوں میں وقت لگ سکتا ہے ذاتی وقت کی کمی گروپ میں رہتے ہوئے ذاتی وقت کم ملتا ہے کچھ لوگ زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں جس کے لیے گروپ سفر میں مواقع کم ہو سکتے ہیں تناؤ کا امکان بڑے گروپ میں مختلف لوگوں کے مختلف عادتیں اور ترجیحات ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات تنازعے کا باعث بن سکتی ہیں تجربے کے بہتری کے لیے تجاویز اچھی پلاننگ سفر سے پہلے تمام ضروری انتظامات کر لیں رہائش ٹرانسپورٹ اور اہم مقامات کی بکنگ پہلے سے کر لیں بات چیت اور تعاون گروپ میں ہر کسی کی رائے کا احترام کریں اور بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل کریں لچکدار رہیں پلان میں کچھ لچک رہے تاکہ ہر کسی کی ترجیحات کو مدِ نظر رکھا جا سکے ذاتی وقت کا خیال رکھیں سفر میں کچھ وقت خود کے لیے بھی نکالیں تاکہ آپ کو اپنی توانائی بحال کرنے کا مواقع مل سکے گروپ سفر اگر اچھی طرح سے منظم کیا جائے تو یہ بہت ہی خوشگوار اور یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے